جی ہاں جب میں ڈرائنگ کر رہی ہوتی ہوں تو فن پارے کے لیے استعمال ہونے والے سامان کے انتخاب میں خاص احتیاط برتتی ہوں کیونکہ اچھے فن پارے کے لیے اعلیٰ معیار کے آرٹ مٹیریئلس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے میں عام طور پر فیبر کاسٹیل ڈومس اور اسٹیٹلر کاملین جیسے برانڈس کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ ان کی مصنوعات پائیدار ہموار اور بہتر کوالٹی کی ہوتی ہے خاص طور پر جب مجھے اسکیچ جنگ یا شیٹن کرنی ہوتی ہے تو میں فیبر کاسٹیل کی گریفائڈ پینسلس اور اسٹیٹلر کے فن لائنر یا مارکریز استعمال کرتی ہوں کیونکہ ان کی گرفت آرام دہ ہوتی ہے اور وہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے پینٹنگ کے لیے اگر واٹر کلرز یا برشز کی بات ہو تو میں برسٹرو یا کیملین کے برشیز اور گلریز کو پسند کرتی ہوں